हेल' औ मानोमोन

अ सोर जाखो औ औ माला खौरां होगोन गामिनि अ बबेसिम थांगौमोन हाब दाथ' मोनाबाय दा एसे थांनाया थांनो हागोन माने एसे मोनानि खोथाना दा एसे भाराफोरा एसे बारा जायो आरो दाथ' हरनि खोथा नालाय एसे दा पास सयस'बानो जागोन बे मोनानि खोथा नालाय बे एसे गारजागोन बे पासस' होबानो जाबाय पासस' थाखा होबानो जाबाय पासस' होबानो जाबाय मोनानि खोथा नालाय आरो लामायाबो गाज्रिना सारिस'आ एसे खमद्राय जायो आदै पुरा पासस' होदो

दे दे नों जबरदस्थति बुंथारबाय नालाय दे आङो कस्त' खालामनोसै दे होनबा सारिस'बाबो जासिगोन नोङो मा समाव थांगोन होनबालाय हरनि एघार'ता हरनि एघार'ताब्ला दा बेसे जाखो टाइम आ सयता होनबाथ' होनबा एसे रेस्त मोनगोन होनबालाय दे नों होनबा दे टाइम लानानै दा एसे फन खालामनानै फैबानो जाबाय आंबो रेडि जानानै थानोसै